म्हज्या पेटाचें नांव रॉकी आसा तो एक कुत्रो आसा ताजी ब्रीड लॅबरोडोर ताका एक स वर्सांची एज आसा आनी तो आमचो एक फॅमिली मॅम्बर कसो आमी ताका ट्रीट करतात तो आख्या आमचे बिल्डीगेक राखण करता ह्या बिल्डिगेचें आनी ताका खूब लोक भितात बिकोज ताजो आवाज खूब मोठो आसा